डाइन विषयके बारेमे जे अन्ध विश्वास बसि गेल अछि से सभ कहैत जाइत अछि ई सभ अन्ध विश्वास अछि विधवा विधवा सभके छुआछूतके बारेमे ईसभ अंध विश्वास सभ कऽ कऽ मनमे राखैत अछि जे ऊँच नीचक जाति प्रथाके बारेमे सभ अन्ध विश्वास कयने अछि